میں نے اپنے گاؤں میں مرغے کے اصیل مرغے جو ہوتا تھا ان کے لڑائی بہت زبردست دیکھی ہے ان کی لرائی جب ہوتی تھی تو پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا تھا اور سب مل کر خوشی مناتے تھے چاروں طرف گول گھیرا بنا لیتے تھے اور لڑائی باقاعدہ بہت زور سے اصیل مرغہ ڈرتا نہیں تھا نہ گھبراتا تھا بالکل اور دونوں بڑے زبردست طریکے سے لڑتے تھے اور جب پورا گاؤں گول گھیرا بنا کر دیکھتا تھا تو وہ بالکل نہ تو ہٹتے تھے نہ گھبراتے تھے دونوں ایسے ہی ایک دوسرے کی چونچ اکھاڑنا چاہتے تھے بہت مزہ آتا تھا ان کے لڑائی دیکھ کر اور عام طور پر میں نے کتوں کی لڑائی زیادہ تر دیکھی ہے اور بھینس کی اور زیادہ تر گھوڑوں کی لڑائی نہیں ہوتی اتنی لیکن مرغے کی جو اصیل کی لڑائی اصیل کا مرغہ ہوتا تھا اس کی لڑائی بہت زبردست رہا کرتی تھی اور بلّی کی ہم جو ہیں مرغی وغیرہ پالتے تھے اس کا گڈ کھڈلا بناتے تھے ہم لوگ گاؤں میں انہیں اس میں رکھتے تھے رات میں لیکن بلّی کتنی چالاک ہوا کرتی تھی رات میں آتی تھی کھڈلے کا گیٹ توڑ کر مرگیوں کو اندر سے نکال کر انہیں مار دیا کرتی تھی اس کی بہت سخت دشمنی تھی مرغیوں سے